क्या आप काशी विद्यापीठ कॉलेज से बोल रहे हैं वो मेरा बेटा वहाँ पे पढ़ाई करता है और मेरा यहाँ से ना ट्रांसफ़र हो गया मैं मेरा नाम ना अरे मेरी लड़की वहाँ पे पढ़ाई करती है जिसका नाम सुहानी है और मैं ना मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ मेरा यहाँ से रिटायरमेंट हो गया है मुझे अपनी बेटी का वो सर्टिफ़िकेट जो भी है टी सी वो हमको यहाँ से चाहिए हाँ यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है हमें कहीं और जाना है कहीं और शिफ़्ट होना है तो हमारी बेटी का हमें टी सी चाहिए तो हमें टी सी कब तक मिल जाएगी कब मिलेगी एक महीने थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है क्या मुझे तो अभी बीस दिन में ही निकलना था यहाँ से क्योंकि मेरा यहाँ से रिटायरमेंट हो गया है और मुझे बीस दिन के अंदर ही निकलना है यहाँ से और मुझे जाना बहुत ही ज़रूरी है आप जल्द ही मेरी बेटी का टी सी कट करके दे देतीं तो बहुत ही अच्छा होता हमारा तो यहाँ इलाहाबाद में हुआ है नहीं इलाहबाद में हाँ इलाहाबाद वहाँ मेरा घर है यहाँ से मैं वो रिटायर हो चुकी हूँ मेरा इलाहाबाद में अपना घर है मुझे वहाँ शिफ़्ट होना है तो मेरी बेटी का आप मुझे टी सी कट करके दे देतीं तो बहुत अच्छा होता मुझे यहाँ दोबारा आना तो है लेकिन क्या है कि अभी मुझे अपनी ना बेटी का वहाँ एडमिशन दिलवाना है जो कि वहाँ पे एडमिशन दिलवाने के लिए टी सी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जमा करना इसलिए मुझे टी सी अभी अपनी बेटी का चाहिए जो मैं वहाँ पे उसकी पढ़ाई पूरी करवा सकूँ यहाँ से वो मैं ट्रांसफ़र हो गई हूँ ना रिटायरमेंट तो यहाँ से जाऊंगी तो फिर वहाँ से कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगी तो फिर वहाँ पे भी तो टी सी की मांग होती है

ठीक है फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो उतने दिन में वो निकल जाए तो फिर आप कितने दिन तक दे सकती हैं टी सी कट करके वो ठीक है लेकिन मुझे ठीक है आप कोशिश करिएगा कि उतने दिन में टी सी कट करके दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से जाते ही साइन ही ले सकूँ क्योंकि फिर मैं पता नहीं कब आऊंगी कब नहीं एडमिशन दिला दूँगी ना फिर उसकी पढ़ाई तो अधूरी हो जाएगी ना आधा पढ़ाई हो जाएगी वहाँ से एडमिशन लेने में फिर लेट हो जाएगा उसको ठीक है मैम मैं ठीक है आप कोशिश करिएगा कि जल्दी कट हो जाए और फिर मैं लेके अपनी बेटी का एडमिशन करवा सकूँ ठीक है फिर मैं रखती हूँ